गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया मोनसे रंजानाय बा मेंनाय राहा महरै खामानि मावो जेरैहाय जोङो गोथौ गोजान जायगायाव थानानैनो जोङो गामि बा गामिनि फोथारावनो गेलेनानै जोङो गोजोन्नायखौ लायो गेलेनाया मानि गोजोन्नायजों लोगोसे गेलेनाया देहाखौबो देहा सावस्रिखौबो गोख्रों लाखियो गेलेनाया देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार नंगौ थारैनो गेलेबाथाय मानसिया बा जों सुबुं माहारिया मेंनाय मोनो अब्लाबो बे मेंनायनिफ्रायनो जोंनि देहाया मानि गोख्रों जायो गेलेनानै मेंनायानो जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखियो जोंनि देहा सावस्रिया गेलेनायनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा जायो जोङो गेलेबाथाय लोगोफोरजों लोगोसे जोबोद इन्टारेस मोनो बे इन्टारेस जानाय गेलेनायाव जोंनि मिनिनाय जोंनि देहानि रंजाखांनायानो जोंनि देहाखौ बेमार आजारनिफ्राइबो रैखा खालामो मेलेम बा जोंनि देहा सावस्रिया जोबोद गोख्रों जायो बिबदिनो जोङो गेलेनायखौ जिउआव मानि नागारनो हायि मोनसे अंगबायदि जों खालामनानै लायोब्ला जोंनि देहानिनो मुलाम्फा जायो होन्नानै आं सानो